گاؤں گھر میں ہے ہم لوگ دیہات میں ہے ہمارے لوگ کو جنگل بہت ہے کچلی ہے گاچھی ہے برچی ہے لائن بھاگ جاتا ہے دو دو دن بھگا دیتا لائن تو بٹک نہیں آتا تو کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے کہیں مار پیٹ ہوتا ہے ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں یہ سب ہوتا ہے ہوگا تو بازار میں ہر جگہ ہوتا ہے تو باہر کا لوگ بڑا بڑا لوگ جانتا ہے ہم لوگ کے کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کیسے جانیں گے کبھی کوئی بولے گا تو جانیں گے سماچار میں بھی نہیں بتاتا تو ہم لوگ کیسے جانیں گے ہم لوگ نہیں دیکھیں گے سماچار میں اگر وہ بتائے تو ہم لوگ دیکھیں گے لیکن سماچار میں بتائیبے نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا دیکھیں گے یہ سب بڑا بڑا دکھتا رات ہو جاتا تو ہم لوگ جنگل میں نکال کو کہاں جا دیکھے ہوئے ٹوچ نہیں ہے بٹک نہیں ہے لائٹ نہیں ہے تو دیکھے لا جائیں گے سانپ ہے بچھو ہے ہر طرح کا لوگ ہے غنڈا ہے تو لوگ نہیں کوئی نکلتا ہے نہیں کوئی جاتا جہاں ہوتا تو وہاں کے لوگ جانتا لیکن ہمارا کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا نہ کوئی دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو ہم لوگ کہاں سے دیکھیں گے یہ سب دیکھتا ہے سنتا ہے فلانا جو ایسے ہے ہر طرح کا ہر چیز ہوتا ہے تو اس سب سماچار میں ہر جگہ دیکھتے ہیں ہمار کو نہیں دکھتے ہیں نہ ہمارا کو جانتے ہیں ہمار کا جانے گئے اس سب کے حال جو سب دیکھتا ہے سنتا ہے وہ سب اپنا برابری آدمی سب اپنا جان رہا دکھ رہا ہم لوگ کے کوئی ضرورت نہیں ہے بال بچہ لے کے اپنا اپنا گھر میں رہتے ہیں جی چور چہار کا زمانہ ہے بال بچہ کو لے کو نکل کو کہاں جا سکتی ہیں اپنا گھر میں اپنا بال بچہ کے لے کے رہتی ہیں پریوار کے ساتھ مجھے کوئی نہیں آئے ہاں یہ سب اپنا دیکھ رہے ہیں اور کا دیکھیں گے بچہ سب کو لوگ اپنا رہتے ہیں جاتا ہے بار بار چلا جاتا ہے لیٹ بھاگ جاتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں گاؤں گھر میں کوئی چیز لگ میں نہیں ہے کوئی تھانہ کچہری کوئی لگ میں نہیں ہے تو کہاں سے ہم دیکھیں گے اور کہاں سے جائیں گے دوری میں ہے